हेल' औ बायदेव औ आं आं जार्नालिस्ट बिनिफ्राय नोंसिनि बे उदालगुरियाव मा मा जाथिनि मानसि दङ आरो बिनिफ्राय बिसिनि जानाय लोंनाया माबादि आंनो बे डाटाखौ नांगौमोन आं रिसार्च खालामदों बावदेव औ औ ओमफ्राय आस्सा औ बिनिफ्राय बिसिनि औ बिसिनि जानाय लोंनाय बेफोरखौ मिथियोब्ला खिन्थाहरदो औ औ आस्सा औ थेङा आन्जा

औ औ औ औ औ औ

आरो बर'फ्राथ' बर'फोरसै मैथा अनद्ला

अ आस्सा बायदेव बिदिब्ला नोंखौ आङो लोगो हमनानै मोजाङै रायज्लायनोसै

दिनै अ फैगोन माने थांगोन मोजाङै नोंजों मोजाङै ज'नानै रायज्लायनोसै आरो बायदेव बेखिनि